हलो कुर्तियूं ॾेखारियांव कंहिंजी तव्हांजे माप जी हा हा ॾेखारियांव ॾाढी सुठियूं आयूं अथव हींअर त कल अञा मां पार्सल लथो आहे कहिड़ियूं खपे हा हा लाइट आहिनि डार्क आहिनि कहिड़ियूं खपेव ॿ टे खपेव ॾिसु हा हीउ ॾिसो हीउ जयपुरी वर्क अथव सिंपल नोर्मल वर्क अथव कलर बि ॾाढो मस्तु अथव तव्हां ते जचंदो इहा हिक रखो साइड में त ॿियूं ॾेखारियांव हा सुठी आहे हा हाणे हीअ ॾिसो लखनवी कोटन अथव कलर कहिड़ो रखां इनमें हा आहिनि नी जाम कलर आहिनि हीउ ॾिसो हीउ चार कलर अथव चार कलर अथव कहिड़ो कलर खपेव हा इहो रखो हलो हाणे ॿी ॾेखारियांव प्रिंटेड ॾेखारियांव प्रिंटेड ॾेखारियांव ॿी कुर्ती बस ॿ ज रखंदव जिन्स हा चेलि घणी अथव ॿटीह हा भले हलो हाणे इन में तव्हांखे उहो एंकल ॾियांव की न लंबा ॾियांव लंबा त लंबे में दादी प्लेन ई ईंदव एंकल वठंदव त थोरा डिज़ाइनियुनि वारा न इअं ईंदो प्लेन पाईंदव नी छा में ॾेखारियांव एंकल हा ॾिसो हीअ हीअ पेटर्न अथव इहा सिंगल बटन हायवेस्ट ईंदव इनमें अठ कलर अथव ॿी हीअ पेटर्न अथव चार बटण हाइवेस्ट इन में बि छह कलर अथव घणा जिन्स खपेव ॿ त ॿिन्ही मां हिकु हिकु रखी छॾियो न हिक में छह रंग अथव हिक में छह रंग अथव हिक में अठ रंग अथव अघु असांजी दादी लिखयलु अथव हिकु ई अघु आहे अघु कंदा ई कान आहियूं तव्हां केतिरा ई थींदव कान ॿिए हा हा ॿियो हाणे हा त इनजे मथां जो त खपेव नी टी श हिकु टी शर्ट रखो हिकु टोप रखो हा हलो हीअ टी शर्ट अथव हींअर ॾाढी थी हलेव फुल स्लीव जी अथव हेठां रिंग वारी अथव कपिड़ो ॾाढो सुठो अथव इने कलर कलर कहिड़ो रखां ब्लेक ज खपेव हा त हलो इनमें इहो रखो हाणे टोप में लंबा ॾियांव की न शोर्ट ॾियांव त हो जेके ईंदा आहिनि शोर्ट पाईंदव क्रोप टोप खपेव हा त इहो बटणनि वारो हा इहो इहो ई बटणनि वारो आहे नी इनते हलंदुव इहो उचो ईंदो आहे पेंट मथे ते मथे ते पाचंदो आहे नी हीउ ॾिसो हाणे इनमें हा त हिनमें ॾिसो हिकु क्रोप टोप में हीअ हिक डिजाइन अथव इनमें टे कलर अथव हीअ ॿी डिजाइन अथव इनमें ॿ कलर अथव ॿी हीअ डिझाइन ॾाढी सुठी अथव हाणे ज आई आहे इनमें पंज कलर अथव ॿी हीअ डिजाइन अथव हा त रंग तव्हां चओ जेको हलो हा भले हलो इहो मेचींग अथव पसंदि बस हलो हाणे ॿियो कुझु न खपे नी हलो रखां रखांव थो हाणे हा हलो रखांव थो